हमारे यहाँ पर नृत्य समूह और समुदाय में जो ग्रामीण संस्कृति जो नृत्य हैं नृत्य का ऐसा है कि हमारे अलग अलग जातियाँ जो होती हैं हर जाति का और हर राज्य का हमारे राज्य का और जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य होता है वो नृत्य को इस तरीके से पुरानी परंपरा है हमारी यहाँ की उस परंपराओं से मतलब कुछ समस्याएं थीं समस्याओं को समाधान करने के लिए लोगों ने कुछ उपाय किए उपाय करते करते इस तरह की सिचूऐशन बनी कि वो उसके साथ साथ उन लोगों को मज़ा आने लगे तो फिर उन लोगों ने उसके साथ में नृत्य जोड़ दिया तो हर राज्य का हर समुदाय का हर जाति विशेष का भी नृत्य होता है जैसे कि भारत में राजस्थान के अंदर बहुत सारी अलग अलग जनजातीयाँ हैं तो उनका अलग अलग नृत्य है ठीक है जैसे कालबेलिया नृत्य हो गया घूमर हो राजस्थान का खुद जो प्रसिद्ध नृत्य है वो घूमर नृत्य है ठीक है गुजरात के अंदर जाएंगे तो आपको ग्बर गरबा मिलेगा इस तरीके से कथिक कथक है कुचीपुड़ी है मलयां अलग अलग मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं नृत्य की संस्कृति ऐसा है इतना महत्वपूर्ण नृत्य नहीं है नृत्य की बस नृत्य सिर्फ़ मज़े करने के लिए नृत्य की इतना वैल्यू नहीं है कि हाँ कुछ पारंपरिक और नृत्य हैं कुछ कला है जिनको जीवित रखने के लिए वो नृत्य कुछ विशेष समुदाए और जाति के लोग करते हैं और जिन लोगों को उसमें रुचि होती है वही उन चीज़ों को सीखेने का प्रयास करता है बाकी नृत्य का इतना महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान में नहीं है बस नृत्य का इतना ही है कि जिनको सीखना है वो सीखते हैं जिनको नहीं करना होता है वो नहीं सीखते हैं और कोई ज़रूरी नहीं होता नृत्य का बस नृत्य सिर्फ़ एक मनोरंजन का माध्यम है और शादियों में बेसिक नृत्य ऐसे ही उछल कूद कर के नृत्य करते हैं बस